एकैस एक उनैस सओ एकासी दस दू उनैस सओ छिआसी पाँच पाँच उनैस सओ सतहत्तरि तेरह पाँच दू हज़ार सात उनैस चारि दू हज़ार तेरह